میں نے اوپو رینو سیون لیا اس کے اندر میڈیا ٹیک ڈایمیسٹی نائین ایٹی ہے یہ کافی اچھا پروسیسر ہے جو کافی رفتار سے کام کرتا ہے اس کے اندر آٹھ جی بی ریم ہے جو کہ کافی اچھی اور گیمس وغیرہ کھیلنے میں کافی کام آتی ہے اس کے علاوہ اس میں دو سو چھپن جی بی کا اسٹوریج ہے جو کہ ڈاٹا ذخیرہ کرنے کے لیے کافی بڑی کافی زیادہ جی بی ہیں اس کے علاوہ اس کا ڈسپلے امولڈ ڈسپلے ہے جو کہ بیٹری بچاتا ہے اور کلرس بہت اچھے دکھاتا ہے اس کے اندر اسپیکر بہت اچھا ہے جو کہ کافی صاف اچھی آواز میں بجتا ہے اس کے ادنر آپ ایچ ڈی دیڈیوز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا انڈروئڈ ورزن اینڈروئڈ تھرٹین ہے جو کہ لیٹیسٹ ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ گیمس وغیرہ کو سپورٹ کرتا ہے اس کی بیٹری چار ہزار پانچ سو ایم اے ایچ ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اور لمبے وقت تک چلتی ہے اس کا کیمرہ ایک سو آٹھ میگا پکسل کا ہے جو کہ کافی اچھی تصویریں لے سکتا ہے